दो हजार बीसमे एगो लैपटॉप मँगेने रहिए डेलके ओकरा हमरा पड़ि गेलै लगभग तेँतिस हजार ओकरा साथमे हमरा एक सालके वारन्टी भी दऽ देले रहै जइमे कि अगर किछु खराबी हेतै तऽ ठीक करि देतै वएह चीज अगर हम बजारमे जाइ रहिए लैलए सेम लैपटॉप तऽ ओ हमरा लगभग पड़ि जाइ रहै पैँतालिस हजार तऽ हमरा लगभग दस हजारके लगभग जे छै हमरा फायदा भेलै भेलै तऽ बहुत जे छै एहि तरहके ओकरा बाद जब लैपटॉप मँगेलिए तऽ ओकरा यूज करैमे भी हमरा बहुत मजा एलै तऽ बहुत अच्छा लैपटॉप हमरा बहुत अच्छा एक्सपीरियन्स भेल अइ